हैलो जी सर नमस्ते नमस्ते

सर आपके बच्चे का नाम क्या है सर सक्षम नाम है सर आगे सर आगे सक्षम डहागरे सर बहुत बढ़िया बढ़िया सही सर

जी जी नहीं सर बढ़िया सर बहुत बढ़िया चल रहा है उसका तो सर उसकी फ़ीस रह गई है दो महीने की

फश्ट महीने की फ़ीस जमा हो गई थी उसकी दो महीने की रह गई जी सर

सर कम से कम पाँच महीने छः महीने लगते हैं सर पाँच से छः महीने बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल जी नहीं सर छः महीने में सर छः महीने के अंदर बिल्कुल ब्रिलियंट हो जाएगा ब्रिलिएंट जी बिल्कुल नहीं पड़ेगी सर क्या है सर दो महीने में तो सर उसको सीखने में लगते हैं सर एक से दो महीने तो कोई दिक़्क़त अरे सर अपने यहाँ फर्स्ट क्लास है अपने यहाँ तो कोई लड़का फैल ही नहीं हुआ हाँ किसी की कोई शिकायत नहीं आई जी जी ओके सर ओके ठीक है सर ओके थैंक यू